असांजे राजस्थान सिंधियुनि घरनि में अधिकतर दालि पकावान कोकी कढ़ी चांवर साई भाॼी पुला जहिड़ी फेमस रोटियूं आहिनि जंहिं साई भाॼी पुला सां पुला जेको ठहींदो आहे मसालेदार तीखो शाकाहारी ठहींदो आहे ऐं सी फूड में असांजे घर में मछी फेमस आहे ऐं बेसिणी भाॼी थी वेई मिठाइनि में असांजे हिते जलेबी जो इलाही महत्वु आहे गेवर राजस्थान जा इलाही फेमस आहिनि जो रक्षा बंधन जे टाइम ते घर घर में ईंदा आहिनि